क्या मैं ओला ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी मैं इसलिए फ़ोन आपको लगाया था कि आपके ओला मैंने बुक करवाई थी हाँ जी तो वह उसका जो ड्राइबर है उसके स्वभाव के बारे में जानना चाहता था कि वह किस टैप का स्वभाव है उसका हाँ अपनी सुरक्षा के लिए रहता है जानकारी होनी चाहिए किस टाइप का स्वभ स्वभाव है उसके हिसाब से उससे बातचीत की जाए सफर में उसमें साथ में रहना हर टैम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेडीज़ भी हैं सब के साथ थोड़ा पता लगे न कैसा ड्राइभर हम कैसा उसके हिसाब से उस टाइप से डील कि जाए ठीक है सर ओके ओके